کھیل لوگوں کے لیے بہت ہی خاص فائدے محسوس کرواتے ہیں جیسے کہ ایک طرح کا کھیل ایکسرسائز ہوتا ہے انسانی لوگوں میں کیونکہ جب وہ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں تو جسم کی تمام وہ جو بھاگ ہوتے ہیں وہ تمام بھاگ کام کرتے ہیں اور اس میں گتی پردان ہوتی ہے اس میں رفتار ہوتی ہیں جن سے ان کی جو بلڈ سرکولیشنس ہے وہ زیادہ کام کرتی ہیں اور ان کو پھر کسی الگ سے جو ہے ایکسرسائز سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رہتی ہیں جو کھیل زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور جب جتنا بھوک کا استعمال ہوگا اتنا غذا بھی چاہیے اتنا کھانا بھی چاہیے اور جب کھانا اس قدر کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی تو میرے خیال سے ہر لوگ کو جو ہے کھیل کھیلنا چاہیے اور کھیلتے رہنا چاہیے اور باقی تو مانسک تناؤ جو دماغی پرابلم ہوتی ہیں ان سے بھی کافی نجات مل جاتی ہیں لوگوں کو کہ اگر انسان کسی بھی ڈپریشن میں ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے ایسے سچویشنس میں اگر وہ کوئی گیم کھیلتے ہیں کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو جب تک وہ کھیلتے ہیں تب تک وہ پوری طرح سے ان کا مائنڈ جو ہوتا فیس ہو جاتا ہے میرے خیال سے یہ اتنے سارے فائدےمند ہیں کہ تمام لوگوں کو اپنا وقت نکال کر ہر دن اس کھیل سے جڑنا چاہیے اور کے ہر طرح کے کھیل کو لطف اٹھانا چاہیے